कोंकणी मातृभास आयच्या दिसान कोंकणी ही भास खूब कमी प्रमाणान आयकूंक येता लोक सगळे इंग्लीश उलोवपाक लागल्या आपली मातृभास विसरता कोंकणी भास ही उलोवपाक लोक कमी ट्राय करता आन तितून आमकां खूप शिकपाकूय गावता उच्चारूय सारकें करपाक गावता उलोवपाकूय दुसऱ्या बरोबर सारकेंत जाता म्हणून आमी सदांच उलयत रावपाक जाय आपली मातृभास ही केन्नात विसारपाक जायना मा ह्या हितून आमकां शाळेन आसताना विशयूय आसता कोंकणी विशय कोंकणी विशयान आमकां प्रस्न बाकी सगळें आसता धडे आसता तितून शिकपाक गावता कशें उलोवप कशें उच्चार करप तें सगळें आमकां पुस्तकान आसता आनी कोंकणी भास ही आतां सगळ्यात स्टँडर्डाक आसता सगळ्यात विशयान आसता कॉ तुमची कॉलेज जायसर तुमकां ही कोंकणी भाशा आसताच कोंकणी भास ही केन्ना ना अशी ना थोड्या चडशीं भुरगीं आतां इंग्लिशूच उलोवपाक ट्राय करता कोंकणी आमकां पेपर वाचूंक शकता न्युज पेपर वाचूंक शकता कोंकणीन आमचे खूब न्युज पेपर आसा जाय जाल्यार मोबायल सगळीं जाणां यूज करता म्हळ्ळ्यार तुमकां न्यू न्यूज चॅनल पळोवपाक शकता प्रुडंट गोवा त्री सिक्स्टी फाय गोवा न्यूज अशें खूब तरेंचे न्यूज चॅनल आसात ते पळोवंक शकता तेंचेर कोंकणीन खंयच्या खंयच्या वाठारान जावं गांवान शहरान कितें कितें चल्ला तें आमकां पळोवपाक गावता थोड्यांक बाकिची भाशा कळाना तेंकां कोंकणीन पळोवपाक हें सगळें बरें आसा आनी तेंकां समजपाकूय बरें आसा जावं थोड्या गांवांनी शहरांनी थोड्या तालुक्यांनी खंयच्यो भास कोंकणीन वेगळ्यो वेगळ्यो भाशा आसा त्यो आयकोंक गावता त्यो शिकपाक गावता कोंकणी भास ही आमकां खूब म्हत्वाची आसा कोंकणीन कोंकणी ही आतां खूब कमी प्रमाणान लोक उलोवपाक लागल्या त्या खातीर चड अशें कोंकणी भाशेक हें ना इम्पॉर्टन्स ना आनी गोंय म्हटलें की कोंकणी भाशा ही उलोवपाकूत जाय आतां स सगळे कोंकणी भाशेक फाटूच करून रावल्यात कोंकणी भाश ही खूब इम्पॉर्टंट आसा आमच्या जिवनान आनी आमच्या फुडाराक सुद्दां